हां दानी हाैलो दानिश गल्ल सुन यार जियां साढ़ा हा दिक्ख पैह्लें जियां सोचे दा हा कि बिजनस जेह्का ऐ उस स्हाबै चला दा इक साढ़ी पैह्ली ब्रांच ऐ ना एडीशेक आनर आह्ली ओह् ते ओह् ते शैल चला दी युनिवर्सिटी दे सामनै हुन उसी में सोचा ना कि ओह्की ब्रांच साढ़ी चली हून में चाह्न्नां न्हाड़ी इक होर ब्रांच ऐ जेह्की खुलै जियां कि असें जेह्की लोकेशन तुप्पी दी युनिवर्सिटी दे सामनै बच्चें कन्नै जेह्की जुड़े दे नेईं नेईं हुन ते पता त्रीए बंदे गी बी ऐड करना आं हां ओह् ते तू ठीक आक्खाना कि त्रीआ बंदा होना चाहिदा कि आपूं किन्ना गै सम्भालना तू में आक्खना कोई त्रीआ बंदा ऐसा होना चाहिदा जेह्दे पर अस भरोसा करी सकचै जेह् तुगी पता कि बिजनस बिच्च कनेहा स्हाब कताब ऐ मनीश आक्खा दा ओह् मनीश चलो अपना बंदा ऐ में बी भरोसा करी सकनां नुहाड़े पर